मेरे यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय है वो मिट्टी के बर्तन बनाने का है लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्रों से पर्यटक इस व्यवसाय को के बारे में जानने के लिए आते हैं लेकिन इसमें सबसे बढ़िया खूबी तो ये है कि एक तो स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं मिट्टी बहुत आसानी से उपलब्ध है जलाऊ लकड़ी ईधन उपलब्ध है ताकि इनको पका सके लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत इस पूरे व्यवसाय के सामने आ रही है कि यदि ये व्यापक स्तर पर करना चाहें या ये थोड़ा ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करना चाहें तो उसको बेचने के लिए पूरी जो चैन होती है जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग चैन यानि गाँव से निकलकर वो शहर तक जाए शहर में फिर दुकानदारों को वितरित हो सके फिर वहाँ से मतलब ये एक जो पूरी चैन है वो डेवेलप नहीं हो रही है तो ये इसकी एक प्रमुख हानि है दूसरा ये भी है कि चूकि हमारे यहाँ के जो कुम्हार हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो बड़े पैमाने पे नहीं कर पाते हैं तो उनको कोई मशीन्स या उनको और मैन पावर के तरीके से दी जाए ताकि नए लोग इसको सीखें और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में इसको बनाएँ ताकि फिर इसको बहुत बड़े मार्केट में भी उतारा जा सके तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं और जो पॉजिटिव है वो मैंने जैसे शेयर किया कि मिट्टी आसानी से उपलब्ध है उसके लिए कोई रॉयल्टी नहीं लगती है ईधन उपलब्ध है वो है और डिज़ाईन्स लोकल हैं कलर बहुत लोकल उपलब्ध है तो ये सब चीज़ें बहुत बेहतर है